ॻाइण या प्रोग्राम ॾियण वक़्तु या का मां जेॾीमहिल पंहिंजे आवाज़ खे जो रिकाडिंग करणु वेंदी आहियां त उन वक़्तु पूरी पूरी तयारीअ सां वेंदा आहियूं ओॾीमहिल साज़न जो प्रयोग तमामु घणो कंदा आहियूं साज़ हारमोनियम तबलो गिटार बांसुरी सभिनी खे खणी करे ऐं असां पंहिंजी रिकाडिंग कराईंदा आहियूं प्रोग्राम पेशि करणु वक़्तु पंहिंजे ॻले जो तमामु घणो ध्यानु रखंदा आहियूं पंहिंजे ॻाइणीअ जो घणो घणे में घणो ध्यानु रखंदा आहियूं कहिड़ी तरह असांखे पेशकशि पंहिंजी ॾियणी आहे कहिड़ी तरह असांखे उहो गानो या जेको रिकाड आहे उहा कहिड़ी तरह करणो आहे इन ॻाल्हि जो पूरो पूरो दिमाग़ में ध्यानु रखी करे पोइ ई असां पंहिंजो प्रोग्राम ॾियणु वेंदा आहियूं इहे न त ॻाए करे उते ई हेठि मथे सुर चढ़ी करे करे जीअं माण्हू उन्हनि मां मज़ो ई न वठी सघनि असां छाकाणि जो सिंधी रिकाड भाषा जेका आहे एॾी वसीउ भाषा आहे जो उन जे ॻाइण वक़्तु असांखे पंहिंजो पूरो पूरो लय सुर ताल रिकाड करणु वक़्तु पंहिंजे साज़न जो ध्यानु रखिणो ई पवंदो आहे को बि इहे न थिए त साज़ ई बिगिड़ी वञे छाकाणि सुर ऐं साज़ सां ई असां पंहिंजे ॻाइण खे सींगारे सघंदा आहियूं इन करे पूरी तयारीअ सां वञणु खपे